اگر بات کی جائے کھانے پینے کی تو کھانے میں ہمارا لکھنؤ شہر تو بہت زیادہ صرف کھانے کے لیے ہی مشہور ہے یہاں پہ بہت سارے کھانے کی ورائٹیاں ہوتی ہیں انسانوں کو اگر ایک چیز نہ پسند ہو تو وہ دوسری کھائے تیسری کھائے بہت ساری ورائٹیاں ہوتی ہیں اس میں بہت ہی اسپیشل کھانا ہوتا ہے اور خاص کر تو کھانے میں کیونکہ وہاں کے شیف بہت اچھا کھانا بناتے ہیں گھروں میں بھی عام طور پر جو ہم لوگ کھانا بناتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر بہت اچھے مسالوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے کھڑی دھنیا کا استعمال کرتے ہیں کھڑی ہلدی کھڑے مرچے بہت زیادہ پسا ہوا مسالہ نہیں استعمال کرتے ہم لوگ اور اس میں چاٹ مسالہ وغیرہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں گرم مسالے کا خاص کر الائچی ہے جوینتری ہے ان سب چیزوں کا خاص کر ہم لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے کھانا بھی بہت اچھا بنتا ہے چھوٹی الائچی جاوتری لونگ تیج پتہ اور کالی مرچ زیرہ ان سب کا کھانوں میں بہت زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جس سے کھانا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے گرم مسالوں کی وجہ سے کھانوں میں زیادہ سواد آتا ہے اور ہلدی دھنیا یہ سب تو آپشنل ہے یہ سب تو تب تب ڈالو تب جیسے جس حساب سے کھانا ہوتا ہے ڈالو یا نہ ڈالو اس حساب بھر رہتا ہے لیکن بہت اچھا کھانا بنتا ہے ان سب مسالوں کو استعمال کر کے اگر آپ کچھ بھی بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ استعمال اچھا بنے گا